ہمیں نل كا پانی نہیں ملتا ہے ہمارے گھر میں جو نل ہے وہ كافی پرانا ہیں دادا دادی كے زمانے كا وہ نل مجھے یاد آتا ہے كہ اكثر ہم بچپن میں اُس سے كھیلا كرتے تھے نل كے پانی كے كافی فائدے ہیں جیسے كہ نل كا پانی ہمیں بہت ہی صحت مند ركھتا ہے نل كے پانی كا وزن ہوتا ہے جس سے دِل كی كافی بیماریاں حل ہو سكتی ہیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں كہ نل كا پانی فلٹر كے پانی سے كافی بہتر ہوتا ہے نل كا پانی بے شک صاف اور كھارا ہوتا ہے جس سے ہمیں تازگی ملتی ہے نل كے پانی كے كافی فائدے ہیں مگر ایک نقصان بھی ہے جیسے كہ ہمیں كافی مشقت سے نل كا پانی حاصل كرنا ہوتا ہے جس سے كافی ہمارا وقت ضاٮٔع ہوتا ہے